हलो और भैया नमस्ते और भैया ठीक है अपना बताइये अरे भैया कह रहे थे फल वल चाहिये था हमारे घर शादी पड़ा है सेव सेव चाहिये कीवी चाहिये एप्पल चाहिये अंगूर चाहिये भैया इन सब का रेटवा बता दीजिये और हिसाब से लगा दीजिये हाँ

अच्छा ऐसा है सुनिये पहले घर में शादी पड़ी हमारे घर पड़े चाहे आपके घर पड़े बात एक ही है कुछ हिसाब से लगा दीजिये हमें भी एडजस्ट हो जाये और आप भी एडजस्ट हो जाये और हमें केला भी चाहिये था सुनिए पहले केला हमें करवायें जाँच एक केला हमें प्योर चाहिये पेड़ का दो घंटा में मिल जायेगा हमें न और अंगूर देखिये अंगूर भी थोड़ा बहुत दागी नहीं रहना चाहिये एकदम बढ़िया अंगूर रहना चाहिये क्योंकि भाई हमें देखिये वो फल चाट बनवाना है न अंगूर वही हमको कोई तीस किलो के आसपास चाहिये और सेब सत्तर किलो के आस पास और केला केला देखिये पच्चीस पच्चीस दर्जन चाहिये और सुनिये पहले बढ़िया क्वांटिटी बना कर एक भी देखिये हमें दागी नहीं मिलना चाहिये फिर वापस में हमारे पास आयेगा कहाँ से चलिये ठीक और सब बनाना वनाना सब बढ़िया हैं न एकदम देखिये अंगूर वंगूर हुआ ये सब पर दागी भी नहीं है उसको देख लीजियेगा और क्वाटिटी में और उसके कड़वाइट तो नहीं होना चाहिये अनार में किये हैं ना कम है नहीं है सेब देख लीजियेगा सेब बढ़िया क्वांटिटी में हो कश्मीर से हो हाँ ऐसा है कि हमको दो घंटा में चाहिये देखिये और सेब का प्राइज नहीं बतायें हैं ऐसा है सेब का ले लीजिये नब्बे लगा दीजिये ठीक है अंगूर का लगा दीजिये पैंतीस कुछ कम कर लीजिये देख लीजिये कुछ कम नहीं किये सर अरे अब इतना ही कम चालीस लगा दीजिये अभी एक लोग बबल के थे कम में दे रहे थे

कोई गड़बड़ नहीं हुआ सही है तो आपके तो देंगे न अच्छी क्वांटिटी में चाहिये हमको देखिये और भिजवा देंगे कि हमें आना पड़ेगा ठीक है भैया भिजवा विजवा दीजिये फिर ठीक है नमस्ते भैया